मां जाम कंपनीस जा फ़ोन यूज़ करे चुको आहियां ऐं सैमसंग मां फ़ोन कॾहिं यूज न कयो हुयो मुंहिंजे सभिनीनि फ्रैंड्स मूंखे मना बि कई पर तॾहिं बि मां सैमसंग जो एम सीरीज़ जो फ़ोन वठितो ऐं जंहिंखां मूंखे सुठो तर्जुबो ना आहियो जाम गंदो तर्जुबो मिलियो मुंहिंजो फ़ोन सिर्फ़ु छह महीननि में ई खराबु थी वियो ऐं उनमें कुझु बि मतिलबु तकलीफ़ न हुई मतिलबु फ़ोन खे मां हेडो संभाले हलायो तॾहिं बि पर हुन मुंहिंजो साथु छॾे ॾिनई त मां रिअली सैमसंग जे फ़ोन मां जामु गंदो ऐक्सपिरिऐंस वठितो ऐ मूंखे मतिलबु वणियो न इनशोर्ट त मुंहिंजे हिसाबु सां अगरि मूंखे हुन खे कुझु रेटिंग बि ॾियण हूंदी त मां हुनखे ज़ीरो रेटिंग ॾींदुमि मुंहिंजे हिसाबु सां छो करे मूंखे हूअ फ़ोन सफा वणियो न ऐं मतिलबु सॾी प्लास्टिक बॉडी हुॼणि जे करे त अॻु पोइ ई न वणियो जबकि हुनजी रेंज में हुन ई अमाउंट में जेतिरा मां पैसा हुन फ़ोन ते विधा ओतिरे ई अमाउंट में मूंखे ॿियो फ़ोन सुठी ब्रैंड में च अञा वधीक फीचर्स सां मिले पियो त शायदि मूंखे उहो वठिणु खपे अ हीअ मुंहिंजी मिस्टेक हुई त मूंखे हूअ प्रोडक्ट न वणियो ज़ीरो